मुझे लगता है कि अन्य ग्रहों पर भारी जीवन हैं क्योंकि जिस तरीके से मानव आगे बढ़ रहा है यानि इंसान इस तरीके से तरक्की कर रहा है वह अपने किए जाने वाले वैज्ञानिक आविष्कारों को बढ़ा रहा है और अपने लिए और साथ ही साथ वह इस तरीके से अविष्कार कर रहा है कि आज उसने चांद की ऊपर अपना कदम रख लिया है मंगल ग्रह में भी कदम रख लिया है जब वह यहाँ से ग्रह यानि चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह तक पहुँच सकता है तो यह सम्भव क्यूँ नहीं हो सकता कि वहाँ पर जीवन

और इसके बारे में मैं आकर्षक सिद्धांत इस तरीके से बताना चाहूँगा कि इस सिद्धांत में अगर बात की जाए कि जब हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं तो यह बात भी सम्भव है कि वहाँ पर जीवन सम्भव है भले ही वहाँ का एनवाॅयरमेंट वहाँ का हमें जो माहौल है माहौल शायद हमारे लिए नहीं बना है लेकिन एक दिन ऐसा हम उसे ज़रूर शायद बना सकते हैं कि वह अन्य ग्रह हमारे ग्रह की तरह भी बन सके और हम भी वहाँ पर जा सकें